अगर मुझे मौका मिला तो मैं भारत को अपने फोटो से ऐसे दिखाना चाहूँगी कि हमारे भारत में बहुत सारे लोग रहते हैं उनकी बहुत सारी कहानियाँ होती हैं उनके ज़रिये मैं लोगों के ज़रिये लोगों की कहानी के ज़रिये लोगो का जो धर्म है उसके ज़रिये अपने भारत को दिखाना चाहूँगी स्मारक हो गए अपने शहीद हो गए उनको लेके दिखाना चाहूँगी और अपना जो अलग अलग धर्म है अपना जो पूरा भारत है पूरा जो इतने सारे धर्म है उन सब की फ़ोटो के ज़रिये पूरा बताना चाहूँगी